ठंडी का मौसम था मैं एक जैकेट लिया और वह दुकान हमारे मार्केट की दुकान है जिसका जिस नाम से दुकान है उसका नाम फैशन जॉन से नाम से है उसका दुकानदार का नाम सलमान है एक दिन मैंने इसके यहाँ से एक जैकेट लाया मेको मैं पहना मेको ठंडी नहीं लगी उसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा रच के नहीं बहुत अच्छा लगा और मैं फ़िर सुबह उठा उस जाकेट के पहनते हुए मैं सुबह साइकिल उठाया फ़िर सुबह उठकर दुकान वाले के पास गया मैंने बोला जो दुकान वाले से बोला मैंने तो मैं गया तो दुकान वाला बोला अभी दुकान नहीं खुलेगा मैं बोला दुकान खोलो हमें यह जैकेट अच्छा लग रहा है इसी में की एक जैकेट मुझे और चाहिए वह बोला भैया आप जाइए आप आप जाइए की आप बाद में आइए दुकान पर मेरे तो जाकर ले लीजिए मैं बोला नहीं मुझे अभी चाहिए नहीं तो एक ही और जैकेट है कोई और ले लेगा तो वह बोला नहीं कोई नहीं लेगा आप कहकर जा रहे हैं तो यह जाकेट आपके नाम पर रखी जाएगी आप जाइए दुकान खुलेगी आप यह जैकेट ले सकते हैं मैं बोला ठीक है मैं कब आऊं तो उसने टाइम दिया बोला भैया मेरी दस बजे दुकान खुलेगी मैंने सुबह उठकर उसके यहाँ आठ ही बजे पहुँच गया आठ ही बजे पहुँचा तो उसने बोला दस बजे फ़िर मैं घर पर आया फ़िर घर पर आया तो मैं ब्रश व्रश किया अच्छे से फ़िर खाना पीना कुछ खाकर फ़िर उसको फ़ोन लगाया मैं बोला दुकान वाले से भैया आ सकते हैं दुकान वाला बोला दस बजे खोल रहे हैं तो आप आ जाइए तो मैंने गया दुकान पर तो उसी ने सारा कपड़ा सब जो लगाया था अपना सब अच्छे से दुकान सजा रहा था कपड़ा बाहर सब ऐसे टांग रहा था लगा रहा था बोला भैया दस मिनट बैठ जाइए आपका हम आपको जैकेट दे दे रहे हैं तो फ़िर मैंने बोला ठीक है भैया मैं दा आठ बजे आया आप दस बजे बुलाए थे इतने दो घंटे बैठ गए तो दस मिनट क्या हुआ तो मैंने दस मिनट बैठा उसने मुझे जैकेट दिखाया फ़िर जैकेट मैंने कल जो लाया तो मेको वह वाले अच्छा लगा तो मुझे वह आठ सौ रुपये का दे दिया और वह जैकेट लेने गया तो फ़िर बता रहा है की एक हज़ार रुपये का मैंने बोला भैया एक हज़ार का नहीं दिए थे यार बोला वह जैकेट कि अलग क्वालिटी है यह जैकेट में अलग क्वालिटी मैं बोला इसमें क्या क्वालिटी है इसमें क्या बोला यह ज़्यादा महंगा है वह कम पैसे की थी मैं बोला कि उतने का आठ सौ का दिए थे आठ सौ का दो कह रहा नहीं भैया यह आठ सौ का नहीं मिलेगा तो मैं बोला यार इतना यह करते हो यार आपकी दुकान पर हमेशा आते जाते रहते हैं यही है आपकी दुकान इतनी अच्छी नाम से जाना जाता है आप मार्केट में भी जाने जाते हैं तो बोला अच्छा ठीक है आप आठ सौ रुपये का ले लो फ़िर मैंने मेरे पास चार सौ रुपये था मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया आपने नारायण भाई को उसने बोला भाई मैं पे मैं बोला चार सौ रुपये हो भेज देना बोला है नहीं यार रुको मैं व्यवस्था करके भेज रहा तो उसने मुझे चार सौ रुपये भेजा तो फ़िर मैंने उस जैकेट को आठ सौ रुपये में खरीदा और खरीद कर उसके दुकान पर ले घर पर लेकर आए फ़िर उसे